पूर्णियामे हैय अइसन चैरिटी जैसे कि सङ्गठन बनल जकरामे ई रक्त दान मतलब अइसन ई करल जाइ छै जकरामे कि रक्तके जकरा जरुरी हैय छै ओकरा रक्तदान करल जाइ छै आओर वृद्धाआश्रम भी हैय जकरामे ई जे घरके बाल बच्चा सब जे छोड़ि छाड़ि दै छै ओ वृद्धाआश्रममे चलि जाइ छै ओकर परिवार

ई प्रभाव पासके कोनो बच्चा देखभाल ई सङ्गठनसँ बहुत अच्छा लाभ होइ छै जकरामे कि हर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ई रीजन फॉर सोशल ट्रांसफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ई अथी हैय चैरिटी एक तरहके जकरामे कि अथी होइ छै जन्मजान पीपल फाउण्डेशन सत्यमेव वेलफेयर फाउंडेशन इस तरहके भी चैरिटी हैय पूर्णियामे बहुत अच्छा व्यवस्था कएल गेलै यऽ जे बहुत अच्छा लगै छै

यहाँ ई व्यवस्था करल गेलै जेकरा कि पब्लिक सबके बहुत अच्छा लाभ होइ छै आओर यहाँके पब्लिक सब जादा ही मतलब ई चैरिटी सङ्गठनके अथी फायदा उठबै छै या फिर एकरामे जाइ छै सब